ओ खेमिकेल पतासायदफोरा हाखौ सिलिंखार खालामदों नोंगौ मानो होनोब्ला ओ जेबोला बे जिनिसखौ बाहायगोन अबोला जोबोद मोजां जागोन आबादा आरो जेब्ला बाहाया अब्ला नोंनि हायाबो सेस सिलिंखार जालांजोबगोन मानोना जेबो आबादानो जानाय नङा जेब्ला बेखौ होबाय थागोन अब्लासो जागोन ओ नङाब्ला आबादा जाया दा बेनि थाखाय बेजों बार बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय जों ओ बेखौ बाहायालासेनो जेरै गोबोरखि हासार बाहायनांगौ हायाव साफ्रोमबो अब्लासो ओ बिनिफ्राय बारग'नो हागोन नङाब्ला नोंथां ओ जाय मानसिफ्रा बेखौ बाहायबाय थागोन बे हाया गाज्रि जालांजोबगोन आरो ओ गोबोरखि हासारजों जोबोद मोजां आबाद जायो माइ आरो बिफां लाइफां गय बायदिसिनाफ्रावबो जोबोद मोजां जायो बेनि थाखायनो गोबोरखि हासारखौ बाहायनांगौ